पंचखास खीर हलवा बोलिनास धोस शिरवळ्यो मणगणें नेवऱ्यो पातोळ्यो खाजें मोदक बुंदीचें लाडू पायस सुकुरउणें दोश मेलाम भोलिनास हलवा पानाची वाडी कोरमोनास शंकरपाळी

सुकुरउणे गुलाब जामून जलेबी रसगुल्ला खीर रसमलाई मूंग दाल हलवा बेसन लाडू बुंदी लाडू मिल्क केक मैसूरपाक पाल पोळी बदाम हलवा पुरण पोळी बर्फी खाजें श्रीखंड बासुंदी काजू कटली दूद पाक चिकी ड्राय फ्रूट हलवा मालपुआ गोडशें शेवयो सेराडुरा